हमारे राज्य में जनजातियों के मुख्य व्यवसाय हैं उन व्यवसायों में यहाँ पर हमारा व्यवसाय कपड़े का भी बहौत अच्छा व्यवसाय होता है और पारम्परिक जनजातियों कलाओं का भी बहुत तरीके से के बारे में हम ज़्यादा कुछ तो नही जानते लेकिन जनजातियाँ कलाओं में भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं लेकिन जो पारम्परिक व्यवस्थाएँ हैं वो यहाँ पर पूर्ण रूप से यानी मुख्य रूप से ठीक ठाक हैं और ज़्यादातर हमारा यहाँ जनजातियों के मुख्य व्यवसाय भी कृषि ज़्यादातर है कृषि में हमारा अनाज भी है और सब्ज़ियाँ भी होती हैं अच्छे फल भी होते हैं छोटे मोटे नींबू और अमरूद कुछ इन तरीकों के बाग भी लगाए जाते हैं